و علیکم السلام کیا ہوا کیا پرابلم ہے ایسا تو نہیں ہوتا ہے سر یہاں پہ بہت صاف ستھرا سے کھانا بنایا جاتا ہے اگر سر اتنا پرابلم ہوتا تو ہم اتنا دن سے کھانا بنا رہے ہیں سب کو دے رہے ہیں تو اتنا تب تو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا ہے ٹھیک ہے آپ کی بہتری کے لیے ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں لیکن ایسا تو کبھی ہوتا نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو ہم سے کوئی کھانا بنواتا اور ہم کھانا بناتے ٹھیک ہے آئندہ آپ کو شکایت کی موقع نہیں ملے گا ٹھیک ہے سر ہم دھیان دیں گے اس بات پہ آپ کو شکایت کی موقع نہ ملے اتنا دن سے سر کھانا بنا رہا بن رہا کھانا سب کھا رہے لیکن کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا لیکن آپ شر شکایت کر رہے ہیں ان شاء اللہ ضرور کسی کو موقع نہیں دیں گے

شکریہ